जब में अपने बग़ीचे में लगाए गए पौधों ओर पेड़ों को खिलते हुए देखती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मैं परियावरन की बचत कर रही हूँ और मैं अपने भविष्य में आने वाले जो भी वायु प्रदूषन है उस से बचने के लिए में पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगा रही हूँ और साथ ही ऑक्सीजन लाने की मात्रा भी कर रही हूँ अगर में घर में पेड़ पौधे या कुछ भी लगाऊँगी तो उससे मुझे ऑक्सीजन ताज़ी ऑक्सीजन मिलेगी जिससे मेरा ही स्वास्थ्य ठीक रहेगा

बग़ीचों में जब फूल वग़ैरह कभी खिलते हैं तो मुझे काफ़ी पसंद आते हें फूलों को मैं भगवानों के ऊपर चढ़ाती भी हूँ जब पूजा करती हूँ और कई ज़्यादा फूल हो जाते हें तो उनें में बेच भी देती हूँ जो किसी और के काम आ जाए और साथ ही कुछ पेड़ पौधों की में माला बना के उन्हे भी बेचती हूँ और साथ ही कुछ सब्ज़ी भाजी भी उगाती हूँ जो मेरे खाने पीने के काम भी आती हें जिससे मेरी सेहत बनी रहती हे इस तरीक़े से मुझे कई पेड़ पौधे वग़ैरह उगाने मुझे काफ़ी पसंद है जो मुझे काफ़ी पसंद अच्छा लगता है